मुझे मछली देखना बहुत अच्छा लगता है और जो रंगीन मछलियाँ हैं वे तो मुझे बहुत पसंद हैं उसके अलावा मुझे रानी मछली भी अच्छी लगती है हिल्सा मछली भी अच्छी लगती है रोहिऊ रोहू मछली भी अच्छी लगती है शार्क झींगा कतला यह मछलियाँ मुझे अच्छी लगती हैं खाने के मामले में बात करें तो हम सब तो जानते हैं ही है कि रोहू मछली कितनी स्वादिष्ट मछली है रोहू मछली के बारे में तो किसी को बताना ही नहीं पड़ता रोहू मछली खाने में ही स्वादिष्ट ही नहीं है बल्कि यह बहुत पौष्टिक पौष्टिक मछली भी है रोहू मछली सभी जगह मिलती हैं पर खासकर यह मछली उड़ीसा बिहार उतरप्रदेश और पश्चिमबंगाल और असम में ज़्यादा पाई जाती है बड़े चाव से यहाँ के लोग यह मछली खाना पसंद करते हैं क्योंकि रोहू मछली खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है रोहू मछली से शरीर में एक स्वस्थ लाभ प्राप्त होता है मतलब रोहू मछली खाने से कोई नुकसान नहीं होता है शरीर एक स्वस्थता ही बनी रहती है इसके आलावा रोहू मछली के आलावा कई मछली हैं जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं जैसे कि सैलमन अल्बाकोर मैकरेल और कई प्रकार के ऐसी मछली हैं इन मछलियों को हेल्दी फिश के नाम से भी जाना जाता है मतलब यह जो सैलमन अल्बाकोर मैकरेन मछलियाँ है इन्हें हेल्दी मछली भी कहते हैं रोहू के बाद यह मछलियाँ भी काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं पर रोहू मछली ज़्यादा स्वादिष्ट है